ہیلو گڈ مورننگ سر سر آپ کریم ہوٹل سے بول رہے ہیں سر میرے گھر پچیس ستمبر کو ایک پارٹی ہے جس میں سو لوگوں کا کھانا آڈر کرنا ہے سر کیا کیا آئٹم مل جائیں گے سر مجھے بریانی قورمہ اسٹو اور میٹھی روٹی چاہیے مقدار کیا ہوگی سر اچھا آپ مجھے بتا دیجیے اوکے سر آپ دیکھ لیجیے سر مجھے بیس کلو بریانی پندرہ کلو قورمہ پندرہ کلو اسٹو اور تیس کلو کے آٹے کی روٹی چاہیے کیا یہ مقدار لگ جائے گی اوکے سر ہاں سر مجھے میٹھا بھی چاہیے جو میں بھول گئی تھی کتنے سر دس کلو کا زردہ سر اوکے سر اچھا اس کی رقم بتا دیجیے سر آپ سر آپ نے کتنا کہا پچیس ہزار اوکے سر سر اس میں رعایت ہو جائے گی کیا چلیے اس وقت دیکھ لیں گے اوکے سر سر یہ مجھے اشوک نگر میں چاہیے پچیس ستمبر کو شام چھ بجے سر مجھے میرا آڈر مل جائے گا اوکے سر اچھا سر ٹھیک ہے اچھا سر ایڈوانس پانچ ہزار دے دوں اوکے سر شکریہ سر